हैलो हां जी हां जी भैया हां जी हां जी हां जी भैया आ हां भैया ओह्दा कम्म आल्मोस्ट होई गेदा थोह्ड़ा कम्म रेही गेदा जेह्ड़ा ओह् होई जाना तुस शामी तक आई जाओ ओह् महाराज तुसेंगी लाई लैगे एह्दे पैसेंं दी केह् गल्ल ऐ हां जी हां जी

ओह् भैया इसलै तुसेंगी ओह् पेई जाना तेरां तक पेई जाना हां ते डिस्काउंट बगैरा तुसेंगी लाई लैगे ओह् तुस अपने गै न ओह्दा बी होई जंदा अरेंजमेंट भैया ओह्दी किश्त तुस हां शामी लेई जाओ पर थुआढ़े फोनै च बड़ा फाल्ट हा ओह् कन्नै थुआढ़ी पी सी ही जेह्ड़ी ही ओह् थोह्ड़ी खराब ही ओह् ते फ्ही ओह् नमी पाई पिन बी चार्जिंग पिन बी थुआढ़ी खराब ही होई गेदी ओह् पता नी फोन फोन पानियै बिच्च पेदा हा गै थुआढ़ा हां ते ओह्दे कारण महाराज फोनै थुआढ़ी पी सी बी उड्डी दी कन्नै ओह्दा शार्ट होई दा हा सर्किट ते नमां पेआ उसी हां हां ठीक होई गेदा लगभग होई गै गेदा थोह्ड़ा उसी चार्जिंग पिन पानी ऐ शामी तक होई जाना थुआढ़ा फोन ठीक तुस आइयै शामी आइयै लेई जाएयो मै भैया हट्टी अट्ठ बजे हारे बन्द करु ओड़ना होन्नां पर तुस आई जाएयो कोई छे बजे हारियां हां ठीक ठीक